बोल्लो एह् जी साहिल कुमार थुआढ़ा नाम ऐ एह् थुआढ़ी चिट्ठी आई दी ऐ साहिल कुमार दे नाम दी केह् गल्ल एह् नेईं नेईं जनाब एह् चिट्ठी कल्ल परसों ई आई ऐ तां अस ओह् एक्चुअली गल्ल केह् ऐ ओह् नेईं नेईं ओह् जेह्ड़े थुआढ़े इद्धर जेह्ड़े इत्थें ड्यूटी ऐ ना जिस बंदे दी एक्चुअली उसी कोई फैमिली प्रॉब्लम होई घर चली गेदा ओह् लीव उप्पर ऐ ओह् ओह् जनाब स्टॉफ घट्ट ऐ इत्थें स्टॉफ अप्वाईंट कीते दा ओह् इद्धर नेईं ऐ ऐल्लै फिर मिगी सारा एह् करन पेइयां ते इस कारण एह् थोह्ड़ा कम्म जेह्ड़ा लेट होई गेआ ओह् नेईं नेईं में थुआढ़ी गल्ल समझा ना पर साढ़ा बी समझो ना ओह् डिपार्टमेंट बी बंदे बी दौ ऐ इस पूरे इलाके च इक्क जेह्ड़ा ओह् बंदा थुआढ़े जिन्ने देनी ते ओह् उसी उन्ने उस दिन गे देई जानी ही थोह्ड़ा जेहा फैमिली प्रॉब्लम होई गेआ ते ओह् चली गेआ कुदै आं आं जनाब ओह् गल्ल ते स्हेई ऐ पर नेईं होई पाया जिन्नी कोशिश होई जल्दी कोला जल्दी पुजाया थुआढ़ा चिट्ठी थुआढ़ी चलो कोई गल्ल निं अगले बारी ध्यान रखगे अगर नेईं नेईं ओह् समझा नै साढ़ा बी हून ड्यूटी ते ऐ साढ़ी पर बंदा चली गेआ ते कुछ डेथ होई खबरै ते ओह् बंदा चली गेआ उद्धर उसी में गै कल्ला ते सारें गी में गै देनी पेइयां ते भी ओह् तुसेंगी पता टैम ते लगदा गै ठीक ठीक समें पर घर जाना पौंदा ऐ ओहो अच्छा एह् बाहरा कोई डॉक्यूमेंट ऐ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते हून केह् करचै ओह् ते में समझा ना थुआढ़ी गल्ल अगर मिगी पता होंदा तां पैह्लें थुआढ़ा गै दिंदा ओह् में सोचेआ उन्ने आई जाना ऐ ओह् दौ दिन दी लीव गेदा मां जना चार दिन लाई आया ते ऐहीं बी उस बंदे दी ज्वाईनिंग निं ऐ अंजी नेईं नेईं तुस आक्खा दे ना चार पंज दिन लग्गी जाने ते इंया दौ दिन च पजाई दिन्ने होने पर ओह् दूआ मुड़ा आया गै नेईं ते तीन दिन बाद बी निं आया ते अज्ज में आपें आया की चलो में गै देई आना कुसै नै जरूरी चाहिदे होग ते इयै गल्ल तुस आक्खा दे कि जरूरी चाहिदा हा आं हां बिल्कुल बिल्कुल एह् ठीक